हलो श्री वाला जी रेश्टोरेंट से बात हो रही है क्या आपका रेश्टोए अभी खुला है क्या मेरी इस लोकेसन पर आप भोजन पहुँचा सकते हैं तो कृपया करके भोजन पहुँचा दें और आपको डिलेवरी वह बॉय को या तो पेमेंट अभी कर दें देंगे या डिलेवरी वॉय को दे देंगे